हमारे ग्रामीण में प्राथमिक इस्कूल हैं जिस में अच्छी शिक्षा के साथ साथ शरीर के स्वास्थ्य के लिए खेल कूद योग आदि उपलब्ध है पहले ही प्राथमिक इस्कूल में ये सब सुविधा बहुत कम थी आज की सरकार क्योंकि कि वजह से शिक्षा प्राथमिक इस्कूल में बहुत ही ज़्यादा सुविधा उपलब्ध हो गई है सरकार सरकार बच्चों के लिए रासन देती है खाने के लिए और फल दूध आदि भोज्य पदार्थ देती है खाने के लिए और सरकार टिफन जूता और कॉपी किताब के लिए पैसा भी देती है जिससे बच्चों कि पढ़ाई अच्छी तरह से हो और प्राथमिक अस्कूल में अच्छे अच्छे टीचर भी आते हैं अच्छे अच्छे टीचर भी रहते डेली ले ले के आते हैं और अच्छे बच्चों को समझाते हैं पढ़ाते हैं जिससे बच्चा आगे बढ़ सके

आज कल के लोग कि मानसिकता बहुत ख़राब है जिससे बच्चे सरकारी में बहुत अच्छा ही पढ़ा पढ़ाई होती है जितना प्राइवेट नहीं होता उसे ज़्यादा सरकारी में सुविधा आज के के समय में सुविधा उपलब्ध है पहले के समय में यह सब सुविधा उपलब्ध नहीं थी आज के समय में सरकार बहुत से सरकारी स्कूल में सुविधा उपलब्ध करा दे रही है